जि'यां कि टूरेस्ट दी डूडू बसंतगढ़ दी अस गल्ल करचै ते उद्धर जेह्ड़े बाह्र दे जेह्ड़े बड़े सारे लोग उद्धर गी तां आंदे कि इक ते उद्धर दा म्हौल जेह्ड़ा वातावरण तां बड़ा अच्छा ऐ कि के हवा जेह्ड़ी ताजी जेह्ड़ी उद्धर बड़ी मिलदी जेह्ड़ी ऐ उत्थें कल्टीवेशन जेह्ड़ा फारेस्ट दी अस गल्ल करचै उत्थें बोह्त अच्छा म्हौल ऐ टूरेस्ट दी सुविधा मिलदी सारी अगर तुसें जेह्ड़ी फैसिलिटी ऐ तुसें सारी मिली सकदी उत्थैं किश बी फैसिलिटी कोई बी होआ हैनी तुस सारी मिलदी ओह् ते टूरेस्ट गी अगर उ'ऐ चाहिदा होंदा टूरेस्ट गी वातावरण अच्छा होऐ ज्यादा अच्छा म्हौल जित्थें दा अच्छा जानि कि जिद्धरा थोह्ड़ा लोग जेह्ड़ी सोसाइटी थोह्ड़ी ऐ अच्छी होऐ तां उद्धर जेह्ड़े टूरेस्ट ज्यादा विजिट करदा उद्धर ज्यादा जाने गी बार बार जन्दा जिद्धर अगर म्हौल उद्धर डिपेन्ड करदा म्हौल कैसा उद्धर जियां साढ़ै डूडू बसंतगढ़ बोह्त अच्छा इक म्हौल अगर उद्धर गल्ल करचै तां इक बोह्त इक टूरेस्ट एरिया इक बड़ा अच्छा गै एरिया मतलब ओह्दे आस्तै अस किसे दे के ओह्दे आस्तै तां बार बार लोक जेह्ड़े बाह्र दे उसी दिक्खने गी औंदे अगर उत्थै प्लेस जेह्ड़े प्हाड़ ते प्लेस उत्थै अस ज्यादा विजिट करदे न